आं जि'यां तुस गल्ल करा ने केह् साढ़ी डिस्टिक च बड़ी सारी वरशिप प्लेसेस होई गेइआं जि'यां राम मंदिर होइ आ शिव मंदिर होई गेआ गणेश मंदर आ होर बड़े सारे मंदर होई गे होर एह् असेंई कि'यां कंट्रीव्यूट करदा साढ़े ट्रडीशन होई गेआ फैस्टीबल होई गेआ साढ़ी कम्यूनिटी ओह्दे च कि'यां कंट्रिवयूट करदा होर साढ़ी अडैंटिटी केह् ऐ मतलब जिसलै अस